جی آپ نے لکھنے کے عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میرے لکھنے کا عمل کچھ ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ بھی اس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں میرے لکھنے کا عمل ایسا ہے کہ جب میں لکھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کرتا ہوں کہ کس موضوع پر لکھنا ہے اور کس موضوع پر لکھنا میرے لیے بہت ہی زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے قلم کو اٹھاتا ہوں اور جب بہت بڑا مضمون لکھنا ہوتا ہے یا کوئی تحقیقی کام کرنا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسی تحریر لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں بات بہت گہرائی کے ساتھ کہی گئی ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے میں اس کا مسودہ تیار کر لوں اور اس مسودے کو میں پہلے ایک خاکے کی شکل میں لکھ لیتا ہوں یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے خاکہ تیار کرتا ہوں کیونکہ خاکہ تیار کرنے سے لکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور تحریر بہت عمدہ اور لاجواب ہوتی ہے پھر میں اس پھر میں اس کا مسودہ تیار کرتا ہوں ہر ایک پہلو پر لکھتا ہوں اور خوب جم کر لکھتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے بہت سی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے میں اپنی تحریر پر دوسری نگاہ ضرور ڈالتا ہوں بلکہ میں اپنی تحریر کو بار بار چیک کرتا ہوں کہیں کوئی کمی نظر آئے تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں مجھے یوں تو اپنی تحریر کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن میں اس بات کو مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنی تحریر کو کسی استاد یا پھر کسی قریبی ساتھی کو دکھا دوں تاکہ کوئی غلطی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے تو اس سلسلے میں میں اپنے استاد کا مشورہ لیتا ہوں